रोजाबनायाव आं बिदिनो क्लास नाइननिफ्राय गोसो दं गोसो थाजेनदोंमोन आरोना आमफ्राय बिदिनो आं सासे सिंगारखौ मोजां मोनोमोन आरो बलिउडनि बेनो जाहैबाय आरिजित सिं ओमफ्राय माबानि बर'नि मादाव बिथु नारजारि आं बिथांनि बेराद गिदिर फेनमोन आरो आं बिसिनि गानखौ ओरैनो रोजाबै रोजाबै रोजाबनानै ओमफ्राय बिदिनो माबायाव क्लास टुवेल्भ क्लास टुवेल्भआव आं आंनि गुनखौ हमदांनो हादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं रोजाबै रोजाबै रोजाबनानै दा बिदिनो एसे रोजाबनो रोंहांबाय